न मां कहिड़ो बि वाद्य यंत्र न वजाईंदी आहियां पर मां चाहियां थी त मां गिटार ऐं तबलो वजाइण सिखां